हमारे यहाँ की संस्कृति है कि दीपावली में भी रंगोली बनाया जाता है होली को जल अर्पित करते हैं लोग माथे पर कुमकुम भी लगाते हैं जनेऊ पहना भी ये परंपरा है और परंपरा से ही जनेऊ पहनना आ रहा है और हम लोग भी पहनते आ रहे हैं पूजा के लिए मंदिर में जाना तो अनिवार्य ही है मंदिर में तो हम लोग पूजा करने के लिए जाते ही हैं व्रत त्यौहार तो रखते ही हैं जन्माष्टमी वग़ैरह रामनवमी वग़ैरह सब कुछ हम लोग जो है सो मनाते हैं शिवरात्रि में भी जल चढ़ाया जाता है बसंत पंचमी में भी चढ़ाया जाता है इस तरह और भी कई धार्मिक रिवाजों के लिए हम लोग जो है फिर चल रहे हैं रिवाजों को लेकर इसमें कहीं भी कोई तरह का कोई संदेह नहीं है जब कि हम लोग जो है सो पहले से ही पूर्वजों से ही ऐसा करते आ रहे हैं इसी लिए यह सब परंपरा है हमारे यहाँ की